हेलो हाँ जी बोलिए हाँ बोलिए क्या क्या सब्ज़ियाँ ऑर्डर करनी है अपको हाँ हम्म

जी और जी और हाँ बिल्कुल आपको ताज़ी सब्ज़ियाँ मिलेंगी बिल्कुल हाँ तो मैम आपको आज ही मिल जाएँगी तो आपको जी पता बता दीजिए आपका और आप ही लेने आओगे क्या या किसी को हम ही डिलेवर करवाएँ जी ठीक है तो आपका पता जी जी तो आप पेमेंट कैसे करोगे कैस करोगे या ऑनलाइन

ठीक है